शिक्षाकऽ प्रोत्साहित करैक लेल सरकार लैपटॉप साइकिल आओर बहुत तरहके योजना निकाललकै हें बहुत अच्छा योजना छै एकर लोभसऽ माता पिता अपन बच्चाकऽ इस्कूल भेजै छै आओर ई आशामऽ रहै छै कि अगर हमर बच्चा इस्कूल जायत तऽ हमरा बच्चाकऽ साइकिल मिलत हमरा बच्चाकऽ लैपटॉप मिलत हमरा बच्चाकऽ पैसा मिलत हमरा बच्चाकऽ ड्रेस मिलत आओर किछु पिछड़ा परिवार सब भी एहन छै जे अपनासऽ जोगार नै कए पाबै छै तऽ फेर एहिकऽ लिए सरकार बहुत अच्छा कदम उठेलकै हें आओर ई कदम बहुत ही सराहनीय कदम छै ई के लिए सरकार धन्यवादके पात्र छै